हैलो में बेचने आह्ला तू खरीद आं जी भैया किन्ने दा दुद्ध पाना ऐ हां जी हां जी फट्टी गेआ दुद्ध ना यरो में ते रोजा दा फ्रैश दुद्ध लैन्ना होन्ना सवेरे दा ना ना ना तुसें उसी फ्रिज़ बिच लाया हा ना अच्छा ना ना यरो अस ते सौ दो बंदे ई दुद्ध दिन्ने कुसै कोला बी पुच्छी लै कोई क्वालिटी ओह् ऊच नीच होऐ ते हां जी हां जी ओह् अच्छा नेईं नेईं ऐसी गल्ल निं ऐ पानी कैंह् लग्गना असें अपने अपनी गवां ते अपना गै दुद्ध ऐ असें चंगा कोई कुसै कोला लैना कोई क्वालिटी च कम्प्रोमाइज़ होना ऐ ओह् नेईं नेईं ओह् तुसें मिगी लगदा कोई भांडे च गलत भांडे च पाई ओड़ेआ कोई साफ बगैर कीते दे ते नेईं तां साढ़ा दुद्ध तुसेंगी पता पूरे म्हल्ले च इस लाके च अस गै दिन्ने ते कोई ऐसी शिकायत आई निं ऐ अज्ज तगर चलो कोई निं इयां होर पाई दिन्ने आं कल्लै आह्ला बी ऐसा निं ऐ कि तुस होर बी कुसै पुच्छी सकदे ओ कदेहा कोई भांडा भूंडा तुसें मिगी लग्गा दा कोई अनमांजे दा पाई दित्ता आहो आहो भैया ओह् गरमियें दे दिन न शायद अग्गें पिच्छें होई गेआ होऐ ते कोई निं तुस दुद्ध होर लेई जाओ कोई गल्ल निं ऐ पर एह् क्वालिटी ओह् निं ऐ कोई शक्क निं ऐ क्वालिटी उप्पर तुस कुसै बी पुच्छी सकने चलो एह् ते होई गेआ तुस कुसै होर बी कुसै पुच्छी सकने जेह्ड़े साढ़े कोला लैंदे ऐ ऐसी कोई गल्ल निं ऐ असें तुसेंगी पता रेट बी जैनयुन रक्खे दा कोई इन्ना ओह् बी नेईं ऐ कि लुट्ट मचा ते पानी पा दे बिच्च ऐसी कोई गल्ल निं ऐ

नेईं नेईं कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं ओह् बी दिक्खी लैगे अस कोई गल्ल निं एह् कोई गल्ल निं दुद्ध तुसेंगी अच्छा मिलग अच्छा